खेल खेलण सां जाम फ़ाइदा हूंदा आहिनि खेलण सां पाण थकावट कॾैं ईंदा आहियूं पंहिंजे कम काज मां खेले करे पंहिंजो तनाव दूरि थींदो आहे पाण खे रिलेक्स मिलंदो आहे पाण खे जाम कुझु शरीर में ऊर्जा पैदा थींदी आहे इन जे करे पाण रांदियूं करे खेले करे पंहिंजे शरीर जो ऊर्जा पैदा करे ऐं पंहिंजो तनाव परियां कंदा आयूं पाण खे अलाई मजो बि ईंदो आहे की पाण जे जेको वणंदड़ु खेल आए पाण कंदा आयूं त पाण खे टाइम जी भी ख़बर कोन पईंदी आहे की पाण केतिरे टाइम सां खेलूं पिया ऐं पाण रिलेक्स केतिरा थिया आहियूं खेल खेॾण सां जाम आनंद ईंदो आहे आनंद एतिरो की ॻाल्हि ई न पुछो खेल खेॾण सां जीअं पसीनो निकिरंदो आहे तीअं शरीर मां बीमारियूं निकिरंदियूं आहिनि खेल खेॾणु हिकिड़ो हिक तरह सां बीमारियुनि खे नाश करण जो आहे जेको माण्हू खेले नथो उहो निरोगी